اسکول اور کالج میں سائنس پروجیکٹ کا تجربہ طلبہ کے سائنسی علم کو عملی شکل دینے اور تجرباتی علوم کی مہارتوں کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہاں مختلف سطحوں پر سائنس پروجیکٹس کے تجربے کو بیان کیا جاتا ہے میں آرٹس کا طالب علم ہونے کے ناتے اس تجربے سے مامون ہوں البتہ اسکول کی سطح پر سائنس پروجیکٹس میں بنیادی تجربات کیے جاتے ہیں جیسے پانی کا چکر پودوں کی نشو و نما برقی سرکٹ اور مقناطیسیت جیسے بنیادی سائنسی تصورات پر مبنی تجربات چھوٹے موٹے ماڈلز اور چاٹ بنانا پروجیکٹس کی مثالیں والکانو ماڈل بیکنگ سوڈا اور سرکہ کے ذریعے کیمیکل ریئکشن دکھانا پلانٹس سیل ماڈل مختلف مواد سے پودوں کے خلیے کا ماڈل بنانا سائنسی تجسس کی ترغیب طلبہ میں سائنسی تجسس اور تحقیق کے جذبے کو بیدار کرنا سوالات پوچھنے اور ان کے جوابات تلاش کرنے کی صلاحیت میں اضافہ عملی مہارتیں سائنسی آلات کے استعمال اور تجرباتی تکنیکوں کی عملی مہارتیں حاصل کرنا تخلیقی صلاحیتیں تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا اور مختلف طریقوں سے مسائل کا حل تلاش کرنا اسکول اور کالج میں سائنس پروجیکٹس طلبہ کے سائنسی علم اور عملی مہارتوں کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ پروجیکٹس نہ صرف تعلیمی کارکردگی میں بہتری لاتے ہیں بلکہ تخلیقی صلاحیتوں تق تحقیق کی مہارتوں اور عملی تجربات کے ذریعے طلبہ کو مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا